وعلیکم السلام ٹی وی ایس اباچی شوروم سے بول رہے ہیں کیا بھیا جی ٹی ٹی وی ایس کی یہ ایک نیا ماڈل چاہیے اپاچے بائک فائنینس پہ لینی ہے ای ایم آئی پہ جی تین سال کی کا بھی بتا دو ہمیں کیا ہوگا اور پانچ سال کا بھی بتا دو کیا ای ایم آئی ہوگی اچھا تو شوروم آنا پڑے گا چلو ٹھیک ہے آتے ہیں